अ हेल्ल' औ औ औ बबे बिजाबखौ नांगौ जादोंमोन सारनो खन्थाइ बिजाब ना

औ औ औ बे बिजाबाथ' दायो गैथ'वा सार

औ मुंखौ बुंनो हागोन सारआ

ट्रैनआ खारग'लांबाय ना औ बेयो अ बिजाबा दङ सार बेयो औ

सारनो नांगौबालाय बेखौ बिजाबखौ मोननो हागोन आरो

औ औ औ बेनिफ्राय अ माब्लाहालागै नांगौमोन सारनोलाय बिजाबखौ औ औ बिदिबा जों बिजाबखौ सारनि थाखाय गांसे लाखिना दोननोसै सारआ माब्ला फैनो हायो फैनानै लांफैनो हागोन आरो हेल्ल' औ हेल्ल' सार दे बिदिब्ला देह बिजाबनि बेसेना गांसेयावहाय नैजौ बाजिहै गोग्लैदों बेयो नैजौ बाजि आरो बिजाबनि बेसेना बिदिब्ला सारआ बिजाबखौ नांगौ जायोब्ला सम जायोबा लांफैदो जों लाखिनानै दोननोसै गांसेल' औ औ सार बे नाम्बारावनो मोनगोन कन्टेक्ट खालामब्लानो औ औ जागोन दे औ औ